आं आंल' नङा जेनेबा बयबो जों थांनानै थानो थाखाय जानांगौ जायो थिक बेबायदिनो जों बोथोराव जानो थाखाय जों माइफोरखौ गायो जेरै जोंनि हारिल' नङा माखासे हारिफ्राबो बेफोरबायदि गायनायफ्राव मुखुब जानानै दं आरो जोंबो बुंनांगोन जे जोंनि बर'आबो बेबायदिनो गायनाय फुनायजोंनो सोलिग्रा आरो बांसिनानो जोंहा हालुवाफोर बे आबादफोरखौ मावो आरो जोंबो बेबायदिनो जोंनि गामिफ्राव ओनसोलफ्राव जों माइफोरखौ गायो आरो जों बेजोंनो बोसोरसेमानि थांना थानायनि थाखाय जानांगौ जानायलाय जोङो माइफोरखौ गायो आरो बेजों लोगोसे जोङो माइजों लोगोसे जों सि माइखौ जोङो दैलां बोथोराव गायो आरो माइया जोंनो माइखौ गायनाय समाव जोंनो गोबां फरिस्रम खालामनांगौ जायो जेरै जोङो माइखौ हालेवनानै गायो गायनायनि आरो हायो आरो मारा होना मारा होनाय समावबो जों मारा होनायावबो जोंहा खस्थ' जायो मानो होनोब्ला गासैबो फरिस्रमजोंसो बे गायनाय फुनाया जायो आरो बेजों लोगोसे जों माइ गायनायनि आगोलआवनो जों फाथोफोरखौ फोयो आरो जों फाथोखौ फोनानै जोंनि नांगौफोरखौ जों मोननो हायो बेखौ आरो जों गोबां समाव जोंनि मावनायनि बेसेनफोरखौ जों मोनफिना समाव जों लस जानानैब्लाबो मावनांगौ जायो मानो होनब्ला बेफोरो गासिबो मिथिंगानि होखानाय समबायदि मावाब्ला जोंहा बेबायदि आबादआबो जाया जोंनो नांगौ बायदि आबादफोरखौ जों मोननो हाया बिनिखायनो जोङो होखानाय समफोराव जोङो बेबायदि आबादफोरखौ मावो आरो जोंनि ओनसोलआव जेरै दा बयबो गयफोरखौ गायो गायो गायो मानो होनोब्ला गयखौ जोङो फाननानै जों गोबां थाखाबो आरजिनो हायो बेजों लोगोसे गय गयफोरखौ जोङो गायनाय समाव बारा फरिस्रमबो खालामनांगौ जाया मानो होनोबा जों गयखौ गायनानै दोनब्लानो बियो हारसिंनो बिफां गिदिर जानानै फिथाइ थाइयो आरो गयखौ जों गायनायनिफ्राय खुब बिसि साथ आथ बोसोरावनो जों गयनि फिथाइफोरखौ फाननो मोनो आरो बियो गोबांथार जोंनि नांगौफोरखौ सहाय होयो जेरै जोङो गामि ओनसोलआव बेबायदिनो गय गय फाननाय समाव जोङो गोबांथार मानसिफ्रानो गय फिथाइनि गेजेरजों फाननानै मोननाय रांफोरजों जोंनो न' बायदिसिना नांगौ बायदि बुस्थुफोरखौ जों बायनानै लानो हायो आरो जोङो बुंनो हायो जे जोंनि गामिफ्राव बेबायदिनो बिफोरखौ मावनानैनो जोंंनो थांनानै थायो मानो होनोब्ला जोङो बुहुमआव फैनायलाय रावबो जायालासेयै मानसिया थांनानै थानो हाया बिनि थाखायनो जों गावनि थांनानै थानायनि थाखाय राहाफोरखौ जों लायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बिफां लाइफांफोरखौबो गायो आरो जोंनि फिफांफ्रा बबे फिफांखौ गायोब्ला जों थाबसिन मोननो हायो जों बेफोरबायदि बिफांफोरखौ जों बांसिन गायो मानो होनोब्ला जोंहा गोबांथार सम लाग्रा फिफांफोरखौ गायोब्ला जों बेफोरबायदिनि फिफांफोरनि मुलाम्फाखौ जों मोननो हाया बिनि थाखायनो जोङो गामबारिफोरखौ गायोब्ला बिदिनो दस बोसोर बा बार' बोसोरनि गेजेराव जोङो गाम्बारिखौ जों फाननो मोनो आरो जोंनि न' लुनायफ्राव जोंनि बे गाम्बारि फिफांफ्रा गोबां सहाय खालामो जेरै दरजा खोरखि बानायनायफ्राव जोङो गाम्बारिनि नांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा गामियाव बेबायदि जिया फिफां बेबायदिनो जोंहा सिगुन फिफां बेबायदिनो जोंहा गोबां फिफांफोर जेनेबा दङ जेरै जोङो न'फ्राव बाहायो बेफोरखौबो जोंनो एसे थाबआव थाब समनि गेजेरावनो खम समनि गेजेरावनो जों मोननो हायो बिनि थाखायनो जोङो बे खम समआव मोनग्रा फिफांफोरखौनो जोङो बांसिन मावो बेजों लोगोसे आरोबाव जों गोबां बेबायदिनो फिफांफोर गायो जेरै जोंनि जाग्रा लोंग्रा फिफांफोर जेरै थाइजौ खान्थाल लेटख' आरो गोबांथार बेबादिनो जाग्रा फिफांफोर जेरै जुमब्राफोर बेफोरखौ गायनानै जोङो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो जानाय फ्राव सहायमोनग्रा फिफांफोरखौबो जोङो गायो गोबांथार बेबायदिनो फिफांफोर जोंनि ओनसोलआव जायो जेरै नारें खमलाफोरखौबो जों बुंनो हायो जों बेफोरखौबो फाननानै जों फैसाफोर मोनो आरो गासै फिफांआनो जोंनि नुनायाव दायो मैल'बान बिनि थाखायनो जोङो आङो बांसिन बेफोरबायदि फिफांखौनो गायो